अॼुकल्ह जा ॿार बिल्कुलु बि सिंधी नथा ॻाल्हाइनि छा करण आहे की हुनजे घर में हुनजा माउ पीउ बि सिंधी नथा ॻल्हाइनि ॿार जेको बि हूंदो आहे हो सभु अंग्रेजी में ॻाल्हाईंदा आहिनि अंग्रेजी में पढ़ंदा आहिनि त हुननि जे माउ पीउ खे हुजणु खपे की ॿारनि जा गॾु वेही करे सिंधी में ॻाल्हाइनि सिंधी ॿोलीअ जे बारे में ॿुधाइनि पंहिंजी सिंधीअ भाषा जे बारे में ॿारनि खे ज्ञान ॾियनि ॿारनि खे हुनजे बारे में ज्ञान ॾियनि ऐं ॿुधाइनि खे असांजी सिंधी भाषा असांजे लाइ कितनी केतिरी जरूरी आहे जेको बि ॿार पंहिंजी भाषा में ॻाल्हाईंदो हुनखे पंहिंजे भाषा खे फ़खुर हूंदो की मां सिंधी आहियां छोकी जेको बि ॿार आहे हुनखे पंहिंजे मात्र भाषा अचनि ॾाढी सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे की ॿार केतिरे बि विदेश में वञे किथे बि वञे लेकिन ॿार खे पंहिंजे भाषा जो ज्ञान हुजणु ॾाढो सुठो आहे छोकि हिनजे हिन जे लाइ हुनखे उन्हनि जे माउ पीउ खे ई हिन जे लाइ महिनत करिणी पवंदी पंहिंजे ॿार खे शुरू सां ई सिंधी सिखाइणी पवंदी ॿार खे नंढा नंढा अख़र सिंधी में ॻाल्हायो ॿारनि खे ॿुधायो की सिंधी में हिनखे छा चएबो आहे हुननि खे सॾु कयो हुनखे शइ उन्हनि सां घुरायो त हुननि खे नंढी नंढी ॻाल्हियूं सिंधी में ॿुधायो पंहिंजे सिंधी भाषा जो ज्ञान करायो ताकि सभई ॿार सिंधी में ॻल्हाइनि त हुननि खे पंहिंजे भाषा ते फ़खुर हुजे की मां सिंधी आहियां